जी हाँ हम ऐसे व्यक्ति को सलाह देंगे जो जिसने अभी ड्राइंग करना शुरू किया है क्योंकि हम पहले हम ड्राइंग कर चुके हैं एवं जो हमारे अब जो श्टुडेंट आ रहे हैं जो ड्राइंग कर रहे हैं उनको हम सलाह देंगे कि अपने ड्राइंग करते समय अपनी ध्यान को एकत्र करना चाहिए एवं ड्राइंग का समय हमें अलग अलग टाइप के ब्रस एवं पेंटिंग का भी यूज करना चाहिए एवं जो फर्नीचर होता है उस पर हम स्लिप रखके जो ड्राइ ड्राइंग करते हैं उसका यूज करना चाहिए एवं हम जब ड्राई करते हैं तो हमारे हाथों में ग्लब्ज एवं आंखों पर चश्मा होना चाहिए जिससे कि कभी जो कलर्स होता हैं जो गिरते हैं तो हमारे आंखों में ना जाए ना ही हमारी त्वचा पे लगे इससे ये के हम बुर्श उसको साफ़ बाद में करने की कोई प्रॉब्लम ना आए हम उसको सलाह देंगे की आप हर अपने इस्कूल में जो हर प्रोग्राम होता है उसमें ड्राइंग का ही कार्य लें जिससे आप सबके सामने आ सके कि आप ड्राइंग में बहुत प्रभावशाली हो और आप ड्राइंग किसी भी तरीके की बना सकते हो